जोंनि क'क्राझारा एथ'बां गैया बेरायनो थेउबो जायगा हिसाबै जोङो मोजां मोनो आरो बेरायनो आरो थाङो जोङो बिदिनो लोगो दिगि ज' लानानै आरो बिदिनो जायो आरो लोगोफोरजों रालायो ज'ज' थांनानै पार्कआव जोंनि क'क्राझाराव गोबां एथ'ग्राबबो पार्क गैया गौरां दङ गौरां बिबार आरो बे गौरांआव पार्क मोनसे फिसा दङ बावनो थाङो आरो बेरायनो बिदिनो बेलासि इभेनिं थाएमफ्रावहाय आरो बिदिनो जायो खाथियाव जाग्रा दखान दं